अमेजॉन बाज़ार से जो मैंने मार्केटिंग से बुलवाई है डाइनिंग टेबल उसकी कुर्सी की गद्दे इतनी अच्छी हैं की गद्दी आराम दायक बैठने के लिए है और उसकी क्वालिटी लकड़ी इतनी प्यारी लगी है की लड़की की तारीफ भी अपन कह नहीं सकते और उसके डिज़ाइन तो इतनी वाकई वाह क्या डिज़ाइने आई है और मैंने कई जगह देखा है लेकिन इस डिज़ाइन की चीज़ कहीं नहीं मिली जो आज नई डिजाइन की मिली है और कई लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ से बुलवाई तो मैंने उनको ये जगह बताई कंपनी बताई है उन्होंने उस कंपनी से बुलवाई जिसका रेट भी बहुत ही सुंदर सस्ता और अच्छा रेट है और मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी आज दुनियाँ में चलेगी तो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगी जिसकी तारीफ करना भी मुझे बहुत कम करो तो वही बहुत ज़्यादा तारीफ करने लायक की चीज़ है थैंक्यू